हाँ नृत्य लोगों को स्वस्थ रहने में ऐसे मदद करता है क्योंकि जब हम नृत्य करते हैं पहले तो जैसे कि हमें नृत्य सीखना होता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको नृत्य नहीं आता है तो जब हम उसे सीखते हैं तो उसे सीखने से पहले कई एक्सरसाइज़ भी होती है योगाज़ होते हैं जो हम उसको सीखने से पहले करते हैं तो जब हम एक्साइज़ करते हैं किसी प्रकार की एक्साइज़ होती है तो हम वो हमें स्वस्थ ही रखती है और नृत्य में तो बहुत सारे ऐसी होती है हमारी पूरी बॉडी मूमेंट करती है हम नृत्य करते हैं और एक खुशी का अनुभव हमें होता है नृत्य करते वक्त क्योंकि नृत्य सिर्फ एक जैसे कि हम कहते हैं डांस डांस ही नहीं होता वो एक हमारी धरोहर है संस्कृति है और जब हम नृत्य करते हैं एक मन से तो पूरी तरह हम उसमें बिभोर हो जाते हैं भाव बिभोर तो स्वस्थ तो रखता ही है नृत्य हमें बल्कि हमारी किसी प्रकार की कोई समस्या है स्ट्रेस है तो जब हम नृत्य करते हैं नृत्य करने लगते हैं तो हम वो सभी अपनी समस्याओं से उतने वक्त के लिए दूर हो जाते हैं तो वो साथ हमें ख़ुशी भी देता है और सुकून जिसका हम अनुभव करते हैं और हम स्वस्थ भी रहते हैं तो इस प्रकार से नृत्य लोगों को स्वस्थ रखने में काफ़ी हद तक मदद करता है